ارے بھیا اوبر اوبر سے بات کر رہے ہیں آپ کہاں پر ہیں ارے بھیا میں یہاں پر جو ہے جامع کے ایک نمبر گیٹ پر آپ کا ویٹ کر رہا ہوں کتنی دیر میں آئیں گے آپ اس وقت کون سی لوکیشن پہ ہیں سر اچھا آپ ابھی دہلی گیٹ پہ ہیں سر کتنی دیر میں آ جائیں گے سر جام تو ہے لیکن مجھ کو نکلنا ہے میں ویٹ کر رہا ہوں آپ کا کافی دیر ہو گئی مجھ کو انتظار کرتے ہوئے آ جائیے سر آ جائیے ہاں سر آپ ایک کام کریے اگر ادھر سے آ رہے ہیں آپ تو دریا گنج کی سائڈ سے تو سر یہاں جام ہوگا آپ ایک کام کریے آپ ترکمان گیٹ سے آ جائیے ہاں ترکمان گیٹ سے اجمیری گیٹ اجمیری گیٹ سے چاوڑی بازار چاوڑی بازار سے جامع مسجد ہاں ہاں سر کوئی دقت نہیں ہے نہیں نہیں سر وہاں پر جام نہیں ملے گا آپ کو ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر آ جائیے اچھا اچھا ہاں ہاں سر یہاں پر جام ہے آپ کو یہاں پر تھوڑا سی دقت ہو جائے گی آپ ادھر سے ہی آ جائیے تو بہتر ہے اچھا بیک کرنے میں دقت ہے یہاں پر جام دیکھ لیجیے سر جیسے یہ پاسیبل ہے لیکن جلدی آئیے کسی بھی طرح سے میں یہاں پر ویٹ کر رہا ہوں مجھ کو ایمرجنسی جانا ہے کہیں پر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر جلدی آئیے تھینک یو سر شکریہ